यौ ड्राइभर साहब कैश तऽ नहि अछि यू पी आइ आइ डी अछि अहाँकेँ कओनो या फोनपे गूगलपे पेटीएम जाहिसँ अहाँकेँ हम भुगतान कऽ पाबि ऑनलाइन कैश हमरा लग उपलब्ध नहि अछि आब तऽ हमेशा यू पी आइ गूगलपे फोनपे पेटीएम से ही भुगतान होइत छै अगर अहाँ उपलब्धता नहि देबै ऑनलाइनके व्यवस्था नहि करबै तऽ कैश लऽ कऽ आब थोड़े ही केओ चलैत छै आब यू पी आइ या कोइ ओकर होइ स्कैनर राखू या गूगल पे फोन पे नम्बर दिअ कोनो पेटिएम नम्बर होइ तऽ बाजू भुगतान तऽ एहिसँ हम करब चूँकि हमरा लग कैश तऽ अछि नहि